गोबरसँ द्वार निपैत छियै आ कहिया निपलो जाइत छै कओन मान्यता छै त्यौहारमे गोबरसँ द्वारसँ छिड़काव करैत छियै आ कओनो त्यौहार अयलेह छूतका अयलेह ओहो सनिमे गोबरसँ छिड़काव दैत छियै निपैत छियै द्वार आओर कओनो त्यौहार अयलह ओकरोमे द्वार निपलो जाइत छै सभसँ छूतकाहूमे छूतकाहूमे भी निपलो जाइत छै आ कओनो त्यौहारोमे निपलो जाइत छै आ गोबरक मान्यता हम लोग हमे दैत छियै गोबरके कओनो त्यौहारोमे निपलो जाइत छै

आओर पर्व त्यौहारमे भी निपलो जाइत छै दीपावली छठ ओहो सनिमे गोबरसँ गायके गोबरसँ निपलो जाइत छै आ ई सावनमे भी सोमवारी दिना भी निपल निपलो जाइत छै ओकरो बादमे अथियोमे निपलो जाइत छै कओनो त्यौहार अयलह पन्द्रह अगस्तमे निपलो जाइत छै